हेलो हेलो आवाज कने बढ़ाए दौ हेलो फल कोन कोन रक्खै छियै आँय फल कोन कोन रखै छै हलो नेबो आरो अच्छा आँय आम आमके की दर दै छो आँय आम तऽ तीस रुपए बिकै छै आ नेबो नेबो नेबो जेना खाए वाला अनार की दर दै छहो सए रुपए दै छहो तऽ किछु कम कैरके नहि देबहो चारि सए आँय दश रुपए दस रुपैया मने नब्बे देबहो आम सेव केना चलै छौ सेव सेव सए रुपैआ ओकरा किछु कम करहो अस्सी ओकरा दहो तऽ दू किलो सेव दऽ दहो आ दू किलो अनार दे दहो बेदाना की दर छौ बिदाना पचास रुपए बिकै छै

केहन बढ़िआँ केहन बेदाना चाही हो ओ सड़ल मरल बेदाना नहि पचास रुपए बिकै छै बिदाना कम सँ हमरा मतलब नहि छै बढ़िआँ